हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी वह है ना बहुत अच्छा लगा खाना गर्म भी था बहुत टेस्टी था टाइम पर भी दे दिया और अच्छे से खा भी लिया अरे नहीं नहीं है नहीं अच्छे से खाया हमने हाँ बाकी अच्छा था हाँ खाना भी अच्छा था पूरा फ्रेश खाना था और अच्छी सैफ्टी से भी दिया उन्होंने ओके ठीक है